मैं भारत के राजनीति के बारे में यह सोचता हूँ की आजकी राजनीति बहुत अच्छी है पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का बेहाल हुआ पड़ा था राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो मेरी पसिंदीदा पार्टी राजनीति में जो बी जे पी है वो है क्योंकी वह अच्छी तरह से काम भी करती है और देश को हमेशा आगे रखने की कोशिश करती है और ना ही कभी रिश्वत या पैसों के पीछे भागती है वो देश की उन्नति करने के लिये भागती है लोकतंत्र के रूप में भारत के बारे में मुझे अ लोकतंत्र में बहुत कुछ पसंद है जैसे कि लोकतंत्र में हमें आजके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से युवाओं के लिये बहुत सी योजनाएं उनको स्वतंत्र रहने और लड़कियो के लिये बहुत से योजनाएं निकाली है जिससे उनको बहुत ज्यादा फाइदा होता है और राजनीति नेताओं की बात करें तो मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा राज नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं क्योंकी उन्होंने जो काम पाँच सौ वर्षों से नहीं हुआ उआ था वो पूर्ण कर दिया राम मंदिर बनाना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकी पाँच सौ साल से जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आगे भी वो इसी प्रकार काम करते रहेंगे क्योंकी दुसरे देशों में भी हिन्दू धर्म का इतना बड़ा मंदिर बना दिया है दुसरे देश में यू ए इ में भी बहुत बड़ा मंदिर बना कर खड़ा करी किया और उसका उद्घाटन भी कुछ ही दिन पहले किया था नरेंद्र मोदी के जैसे राजनैतिक नेताओं में मुझे कोई भी नहीं मिला आजतक न कोई भी दिखा है और अगर मुझे मोदी जी से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे यही पूछूँगा कि आप इतनी ज्यादा उम्र में ये सब कैसे कर लेते हो क्या आप कोई मेडिटेशन या कोई योग करते हो और इतना ज्यादा इतना ज देर तक आप इतनी प इधर से फ्लाइट लेकर उधर जाते हो उधर से इधर और इतने सारे देश के साथ में अपना संबंध बना कर रखा है भारत का ये सब कैसे कर लेते हो कैसे आप इतनी ज्यादा उम्र में इतना ज्यादा बोल लेते हो कन्टिन्यू और कैसे आप इतने इतने ऐक्टिव रहते हो